हलो नमस्ते सब बढ़िया है क्या सेवा चाहिए आपको पेट्रोल चाहिए हाँ या पेट्रोल तो बढ़िया है ही प्लस यहाँ तो कोई मिलावट ओलावट नहीं होता है और

तो खेती बारी के लिए भी यहाँ पर जाली मात्रा में डीजल भी चाहिए तो अवेलेबल है मोहइया करा हाँ प्लस यहाँ के जो सभी कर्मचारी हैं वह भी काफ़ी हेल्पफुल हैं सहयोग करते हैं अगर कोई शिकायत आई हो तो आप अपने फीडबैक में बता सकते हैं और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए हाँ कोशिश रहती है कि अच्छा रहे सब कुछ हम लोग तो इम्पलाई हैं हमारे जो सर है वह भी बोलते हैं कि कस्टमर हमेशा खुश रहने चाहिए हाँ कोशिश तो यही रहती है कि हम हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको कोई कष्ट ना हो और समय से उनका तुरंत जो भी आएँ उनको पेट्रोल चाहे डीजल चाहे खेती के लिए पंप के लिए अगर डीजल चहि हाँ मोबिल भी अच्छा क्वालिटी का ही हम लोग चाहते हैं कि सर्वो का चाहे कैस्ट्रॉल का चाहे जो भी बढ़िया बेहतर क्वालटी का वही सोचते हैं कि रहे यहाँ पर अपने हाँ वह सब और कोई सुझाव हो तो सर बताना पसंद करेंगे

नहीं देखिए जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि रात में पहले बंद हो जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि हाँ हाँ ठीक है तब हम नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते